हेलो ओला से बात कर रहे हैं मुझे मेरे परिवार के संग जल महल जाना है तो मुझे बताएँगे कि छोटी कैब और मध्यम आकार की कैब में कितने कितने लोग आते हैं छोटी कैब में चार आ पाएंगे मध्यम वाली में मध्यम वाली में छः आएंगे ठीक है तो छोटी कैब मुझे कब तक मिल जाएगी कौन सी कैब जल्दी मिलेगी छोटी या मध्यम वाली मध्यम जल्दी मिल जाएगी उसमें हम लोग सहूलियत से ही बैठ जाएंगे दोनों के रेट में क्या अंतर है ठीक है आप मध्यम वाली मेरे लिए बुक कर दीजिए धन्यवाद